में जेल्लै गाना गाया ते ओल्लै मीं बड़ा डर लग्गेआ ते में नरबस होई दी ही थोह्डा इयां घबराहट होई दी बड़ा डर लग्गेआ ते पैह्ली बारी सारें दे सामने बोल्ला दी ही बोल्लेआ पैहली बारी सारें दे सामने गाना गाया उनें जि'यां मेरा नाम लैता में कंबनी शुरु होई गेई मी बड़ा डर लग्गेआ में सोचेआ पता नेईं केह् होई जाना अज्ज लेकिन डरना नेईं चाहिदा मिं मेरी मेम ने आखेआ डर नेईं तूं जा तूं बल्लें बोल आराम कन्नै अ'ऊं गेई बोल्लेआ बड़ा डर लग्गेआ डरदी डरदी गेई स्टेज उप्पर स्टेज उप्परा कम्बा दी ही मिगी मैम आखदे हे कि किश नेईं होंदा आराम कन्नै बोल आराम कन्नै बोल मिगी मैम ने आखेआ तूं स्टेज उप्पर खड़ोएआं अपने हत्थ इक दुऐ कन्नै बनी ओड़ेआं फिर तुगी डर नेईं लगना इन्ना फिह् तूं कम्बना नेईं ऐ फ्ही अ'ऊं गेई फ्ही अ'ऊं गाना गान लगी अ'ऊं बड़ा कम्बां दी फ्ही मिगी बड़ा डर लग्गा दा हा मिं इन्ना डर बस इ'यै कि अ'ऊं फ्ही मेरी मैम आई स्टेज उप्पर में थोह्ड़ा जेहा गाना गाया फ्ही मेरी मैम आखन लगी फ्ही ख'ल्ला आखदे कि शैल गा दे शैल गा दे ते फ्ही में सोचेआ कि नेईं में शैल गारनी ते फिर में डरना नेईं फिर मैम आए मैम आखदे मैम मेरे कन्नै खड़ोती फ्ही मैम आखदी किश नेईं होंदा तूं बोल फिह् में गाना गाया आइये बी अऊं डरा दी ही बड़ा लेकिन फ्ही में बल्लें बल्लें फ्ही में बड़ा कीता हिम्मत कीती गाया अग्गै गाना फ्ही में इ'यां सोचेआ कि में सोचेआ इ'यां इक्कले बिच गा रनी हां अ'ऊं गेई स्टेज उप्पर इन्ने लोग सामनै सारे बच्चे टीचर सारे बैठे दे ते अऊं गेई इक्कली स्टेज उप्पर उत्थै बड़ा डर लगा दा हा गाना गाने दा लेकिन फ्ही में इ'यां सोचेआ फ्ही में आखेआ आक्खां बंद कीतियां में सोचेआ कोई नेईं ऐ अग्गै अ'ऊं इक्कली आं ते अ'ऊं गा नी आं पैह्लें लगदा रेहा डर फ्ही जेल्लै में आक्खियां बंद कीतियां फ्ही अ'ऊं आक्खियां बंद करियै फ्ही गाना गान लगी फिह् नुआढ़े बाद में गाया गाना में गाया गाना में फ्ही में आराम कन्नै गाया फ्ही अ'ऊं घट्ट कम्बीं फ्ही में आक्खियां बंद कीतियां कि कोई नेंई ऐ अग्गेै फ्ही नुआढ़े बाद फ्ही में गाया फ्ही शैल बोल्लेआ फ्ही अऊ घट्ट कंबी में प्ही में सोचेआ में इक्कली गा नी आं फिह् में सोचेआ अ'ऊं इक्कली गा दी आं फ्ही में गाया में अक्खियां बंद करियै फ्ही मी नेईं लगा दा डर फ्ही मिं डर नेईं लग्गेआ फ्ही में गाया शैल गाना गाया उत्थै सारें गी शैल लग्गेआ गाना ओह् नुआढ़े बाद इयां प्ही नुआढ़े बाद इक दो बारी प्ही नुआढ़े बाद इक दो बारी फिर में गाना गाया पैह्ली बारी मीं बड़ा ज्यादा डर लग्गेआ बड़ा कम्बा दी ही लेकिन अऊं जिसलै दूई बारी गेई फ्ही मेरा डर घटेआ फिह् जेल्लैअ 'ऊं बापस गेई में तिन चार बारी गाया फिह्अ 'ऊं जेहले बापस गेई फ्ही में फ्ही मिं नेईं लग्गेआ इन्ना डर नेईं लग्गेआ प्ही मिं इन्ना ज्यादा डर नेईं लग्गेआ नुआढ़े बाद फिह् जेल्लै हून बी अगर गाना गाना होऐ ते इन्ना ज्यादा डर नेईं लगदा पैहली बारी बड़ा ज्यादा डर लग्गेआ क्योंकि इन्ने बच्चे ते इन्ने लोकें दे सामनै पैह्ली बारी अ'ऊं इक्कली गाना गा दी ते उत्थै लेकिन हून नेईं मिं इन्ना ज्यादा डर लगदा क्योंकि में बड़ी बारी गाए दा गाना सारें गी मेरा गाना शैल बी लगदा तां ते हून इन्ना ज्याद डर नेईं लगदा लेकिन पैह्लें ज्याद डर लगदा हून इ'यां थोह्डा कि इयां थोह्डा हिम्मत रक्खियै गानी आं कि नेईं शैल गुआदा होना इस डर गी में घट्ट कीता अपने ते हून अ'ऊं शैल गानी आं गाना